गामियाव थानाया हिन्जावफ्रा दखना गानो दखना गानो

मोजां माबायो टाउनाव जाहैबाय टाउन नि मानसिफ्रा जाहैबाय बर'फ्रा दखना गाना सोरबा गानो सोरबा सोरबा दानिया माबा लंपेन गानो आरो फ्रग गानो फ्रग फिसा गानो मेख्लासो गानो गान्नानै थायो जोंना जाहैबाय गामियाव दखना गानो टाउन निया दस्रा जाथिनि बायदिसो सोलायलांजोबबाय गासिबो जोंना गामि लेभेलाव दस्रा गाना आरो दखना नि सारा हिन्जावफ्रा आरो हौवाफ्रा बिदिनो गामसा गानबाय

गामि ओनसोलनिया आलादा टाउन निया जाहैबाय दस्रा जा हारिफोरजों थाफानानै दस्रानि गान्नाय जोमनाय देलायनायखौ लाजोबबाय जोंनि हारिखौनो बावगोमालांनो नागिरलांजोब्बाय गामि एरिया याव है बिदिनो गानहांफैग्रा जालायलांबाय साफा सानै बेबायदिनो गान्नाय जोमनाय देलायनाय लासैनो गोमालांनानै बर' हारिया दस्रानि गान्नाय जोमनायखौसो सोलोंजोबबाय